आं आलु ओंख्रि संनायाव इसे खम जानानै खैफोद जाबायमोन इसेयावनो ओमफ्राय थोवा लोमा बायदि मोननानै आं आलुखौ इसे हाफिनबाय ओमफ्राय संनो होफादेरफिनबाय आं ओंख्रियाव ओमफ्राय थोबाय